मेरा सबसे रोमांचक सफर आगरा का रहा है आगरा में मैंने ताजमहल देखा है जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है ताजमहल जो है बहुत ही सुन्दर और आकर्षित है उसमें शाहजहाँ जो है उनकी मुमताज के ऊपर बना हुआ है उसमें जो कब्र बनी हुई है तो ताजमहल की खासियत है कि उस ताजमहल के मक़बरे पर उसमें पानी की बूँद टपकती है बारिश के दिन में वहाँ पानी टपकता है और ताजमहल बहुत ही सुन्दर दिखता है और उसका जो मार्बल है बहुत ही ठंडा है चारों तरफ के जो गुम्बद है देखते हुए आकर्षित लगते हैं और जो आगरा के ताजमहल के अंदर जब हम गेट में घुसते हैं तो सामने शाम को चंद्रमा की पूर्णमासी वाले दिन वह चन्द्रमा चमकता हुआ नजर आता है जो बहुत ही सुन्दर और आकर्षित लगता है और हमारे नदी का किनारा जो होता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है यमुना नदी के किनारे हमारा बहुत रोमांचक है